आंनि जिउआव बयनिख्रुइबो देरसिन जेंनायानो जादोंमोन जे उखैनांनाय एबा रसा नांनाय जायखौ होननानै बुङो जोङो गोरिब बै समाव जोंनि न'खरा बांद्राय मोजां नङामोन जोंहा न'खराव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ज'इन्ट फेमिलिमोन जोङो ज'इन्ट फेमिलियाव बुंनो थाङोब्ला जों गासैयै न'खरा जोङो जोङो आफा आरो बिनि जे बिब' बिनि फिसाफोर दं जायखौ होननानै बुङो आनै बेखौ लानानै जोङो गासैहाय जोङो न'खरावहाय

जिब्रै जिबासो दंमोन आरो जि जिब्रैसेबांसो दंमोन न'खराव जिब्रै सा सोद्रोमाफोर दंमोन जायनोखि थाखाय जोङो बै समाव जोंनि न'खरा मोजां नङामोन हा हुआबो गैयामोन आबाद मावोब्लाबो माने आबादखौनो माने फ्राय मोननो थाङामोन आरो सासेल' जायनोखि आरजिग्रा जायखौ होननानै बुंदों जों जों बिफा जाय बिफा एबा बिमा बिसोरनि सायावनो जोङो माने थांनानै थानायनि जे राहा लामा एबा खामायनाय आरजिनाय बिसिनि सायावनो जों सोनारोमोन जेरैहाय आरो आनै दङ आफानि बिब' आनै बिबो बुरि जोंहा हा हुआ गोबां गैयामोन जायनि थाखाय जोङो बे हा हुखौ मावनानै जे बोसोरसेनि माइ गायनाय बोसोरसेनि जे जानायखौ जोङो आरजिनांगौवा गोब्राबमोन जे माइ गायनानै बै समावहाय दानिबायदि माइ नङामोन माइफोरा माने जोंनि हाफोराबो मोजां नङामोन मारुदुबसाव जायफोराव अखा अखाजोंसो अखानि सायावसो सोनारोमोन जार फलाव सानसेखालि बादि ओरै जादोंमोन जे जोंहा न'खराव संनोनो जे माइरंआनो गैयामोन हरावहाय जायनि थाखाय आङो बे सानसेखालि बे हराव ओंखाम मोनजाया लाबानो रसा नांनानै जे थानो गोनां जादोंमोन बेखौ आङो दाबो जिउआवहाय मानि गोसखांबाय थागोन आरो जायनि थाखाय गैयैनि थाखायनो जे जे रसा नांनांनाय बे जादोंमोन दा बिनिफ्राय बारगनो थाखायनो आं मोनसे गोसोआव ओरैबादि जेदि जादोंमोन जे मोनसे फरायनाय बे फरायनायखौ थाब साख्रि लानाय बे दाबि लानानैनो आङो आंनि फरायनाय जे हुदाखौ आं नागाराखैमोन नाथाय गेजेर खोन्दोआव जोंहा मोनसे जे बर'फोरनि आनदलन सोमावसारनाय बेवहाय जोङो गेजेराव जे आसुनि आन्दालन बर'फोरनि आनदालन बेवहाय जोङो फ्राय मोजाङै फरायजोबनो मोननाय जायाखै गेजेराव द्रबबो जादों लोगोसेहैनो बेवहाय बेखौ टारगेट लानानै बेखौ नोजोर लानानैनो आंनि जिबनावहाय माबा मोनसे जे साख्रि लानाय बे थांखिखौ लनानैनो आङो फरायबोदों जोबनायाव आं बि ए सिम फरायदों आरो बिनिफ्राय आङो बि ए सिम फरायनानै फोजोबखांनानै आं उनावहाय आंनि थांनानै थानाय राहाफोरखौ राहा लामाखौ आं दा बेखौ लानानै दा थांनानै दं